مقامی معیشت میں اردو زبان کا استعمال مختلف طریقوں سے کیا جاتا ہے خاص طور پر تجارت اور بیوپار میں یہ زبان نہ صرف کاروباری مواصلات کو آسان بناتی ہے بلکہ ثقافتی اور سماجی ہم آہنگی بھی پیدا کرتی ہے چند اہم پہلو درج ذیل ہیں کاروباری مواصلات مواہدات اور دستاویزات کاروباری مواہدات بل رسیدیں اور دیگر قانونی دستاویزات میں اردو زبان کا استعمال کیا جاتا ہے تشہیر اور مارکیٹنگ مقامی سطح پر اشتہارات بوڈز اور مارکیٹنگ مٹیرئل میں اردو زبان استعمال کی جاتی ہے تا کہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچا جا سکے مقامی بازار بازار میں دکاندار اور گاہک اردو زبان میں بات چیت کرتے ہیں جو کاروبار کو آسان اور مؤثر بناتی ہے تجارت اور بیوپار میں اردو کا استعمال مقامی مارکیٹ سہارنپور اور دیگر شہروں کے بازاروں میں اردو زبان کا استعمال عام ہے جہاں لوگ روز مرہ کے تجارتی معاملات اردو میں انجام دیتے ہیں حساب کتاب دکاندار اپنے روز مرہ کے حساب کتاب اردو میں رکھتے ہیں جو ان کے لیے سمجھنے اور انتظام کرنے میں آسانی فراہم کرتا ہے صنعتی علاقے چھوٹے اور درمیانے درجے کے کاروبار خاص طور پر کارخانے اور چھوٹے صنعتی پوائنٹس اپنے ملازمین اور کاروباری شراکت داروں کے ساتھ اردو میں بات چیت کرتے ہیں اردو زبان کی اہمیت ثقافتی روابط اردو زبان مقامی ثقافت اور روایت کی عکاسی کرتی ہے جو کاروباری تعلقات کو مضبوط بناتی ہیں آسانی اردو زبان میں کاروباری مواصلات آسان ہوتی ہے خاص طور پر ان لوگوں کے لیے جو دوسری زبانیں نہیں سمجھتے مقامی شناخت اردو زبان مقامی شناخت کو فروغ دیتی ہے اور کاروبار کو ایک ثقافتی پہچان فراہم کرتی ہے موجودہ چیلنجز بیرونی تجارت بین الاقوامی سطح پر تجارت کے لیے اردو کی بجائے انگریزی یا دیگر زبانوں کا زیادہ استعمال ہوتا ہے جو بعض اوقات چیلنج پیدا کرتا ہے ڈیجیٹل پیلٹفام ڈیجیٹل کاروباری پلیٹفامس پر اردو زبان کی محدود موجودگی ممکنہ حل ڈیجیٹل اردو پلیٹ فامس اردو زبان میں کاروباری ڈیجیٹل پیلٹفامس کو فروغ دینا اردو سیکھنے کی تربیت اردو زبان کی تعلیم اور تربیت کے پروگرامز کا انعقاد اردو زبان کی اہمیت کو سمجھتے ہوئے اسے مقامی تجارت اور بیوپار میں مؤثر طور پر استعمال کیا جا سکتا ہے تا کہ کاروباری عمل کو مزید بہتر بنایا جا سکے